बिहार मे तऽ वैसे बहुत सारा धर्म रहेला हिन्दू रहेला मुस्लिम रहेला क्रिश्चन रहेला लेकिन हमसब हिन्दू धर्म से आबेला तो दोसर धर्म के बारे मे ओतना तऽ ज्ञान न पा हमके की ओकनी सबके कैसे प्राकृतिक से लगाव बा हमसबके धर्म मे तऽ पीपल के पूजा करीले बरगद के पूजा करीले तुलसी के पूजा करीले सम्मी के पूजा करीले तुलसी के तऽ हमसब डेली पूजा करीले ओकरापे जल चढ़ाबिले जैसे सम्मी भए गेल तऽ सम्मी पे भी डेली जल चढ़ाबिले चढ़ाबिले आ जइसे पीपल भए गेल तऽ पीपल पे हमसब शनिवार के शनिवार शनिदेव के मान के ओहिपर जल चढ़ाबिले तऽ एहिसब से हमसब एहिसब वृक्ष के न काट सकीले जइसबसे पर्यावरण के संरक्षण होला जैसे बेलपत्तर भए गेल तऽ बेलपत्तर हमनीसुन के धर्म मे शिव भगवान के चढ़िला या सब भगवान के चढ़ऽबै छी जइसे फूल अर्पण करै छी भगवान के तेना हमसब बेलपत्तर अर्पण करै छी जइसे शिवलिंग पे बेलपत्तर धए के ओकरा पूजा करै छी जइसे सावन मे बेलपत्तर के बहुत सारा यूज़ कएल जाइया आ ओ भे गेल की बेलपत्तर के बहुत सारा अथि औषधि भी बनायल जइया जैसे हमसबके ईधर तुलसी हो गेल तुलसी से हमनीसबके ईधर भए गेल कफ कफ भए गेल खाँसी भए गेल तऽ ओहिसबमे तुलसी के काढ़ा बनाए कऽ पिली आ ओहिसबसे कोल्ड सर्दी खाँसी भी ठीक हो जाला आओर बेलपत्तर से तो शरीर मे ठण्डी प्रदान प्रदान होला तऽ ओहिसबके लेल ईसब ठीक रहेला बहुत सारा एहिसबसे सुविधा हमसबके होला थोड़ा हमसबके सरकार से ईहे निवेदन बा की ईसब पेड़ के ना काटल जाला चाहे हमनीसबके आस्था से जुड़ल हाबे चाहे पर्यावरण के अथि सुरक्षा के लेल अथि एहि पेड़ सबके सुरक्षित रखल जाय जाहिसेकी हमसबके ऑक्सीजन प्रोपर अच्छा से मिल सकेला तऽ हमसबके धर्म मे ईहे सिखायल जाला की मतलब पेड़ पौधा के न काटा के चाही जइसे हमलोग आम लगाबेला आम लगाबेला तऽ आम से फल खाला फल खाके हमनीसबके ताक़त मिलेला आमके पेड़ सबके न काटेके चाही तऽ सरकार से हमनीके ईहे निवेदन है की पेड़ पौधा के बहुत जादा बुरा परिस्थिति आबे तभिए काटेला न तऽ ना काटेला काहेकि पेड़ पौधा से ही हमनीसबके जे जब पर्यावरण हबे ओही के वजह से अस्तित्व हबे अस्तित्व हबे बारिश भी होला पेड़ पौधा के वजह से ही